हेलो हाँ ओला कैब से बोल रहे भैया हाँ भैया मैं ऋषि अग्रवाल बोल रहा हूँ हाँ एक्चुअली है ना मुझे अपने पाँच छ दोस्तों के साथ भेड़ाघाट तक जाना है हाँ तो वहाँ के लिए बुक करना है लेकिन ड्राइवर में लम्ब मैं खुद ड्राइव करके जाऊँगा कार को तो आप किसी के हाथ से यहाँ शक्ति नगर गुप्तेश्वर तक ओला भेजवा दीजिए फिर वहाँ से ड्राइवर वापस हो जाएगा और हम लोग भेड़ाघाट चले जाएँगे और शाम को जब लौटेंगे साढ़े सात आठ बजे करीब तो फिर आपको उसी जगह पर आ जाएँगे तो जो भी ड्राइवर आप भेजेंगे वो बुक ले कार ले कर चला जाएगा हाँ हम लोग पाँच छ लोग हैं हाँ फ़ाइव सीटर में हो जाएगा हमारा काम हाँ भेड़ाघाट तक जाना है कितने रुपये किलोमीटर लगेगा नहीं भैया थोड़ा कम कर लो ना तो उसमें डीजल हम लोग को खुद डलवाना पड़ेगा ना और आपका जो रेंट फ़ेयर रेंटल वह रहेगा दस रुपये पर किलोमीटर ठीक है भैया तो वह भी हम डलवा देंगे ड्राइवर को साथ में ले जाएँगे और उसके सामने डलवा लेंगे पेट्रोल या डीजल जो सी भी गाड़ी आती है और फिर उसके बाद हम आपको शाम को कॉल करते हैं वापस जी ओके भैया थोड़ा जल्दी कर देना क्योंकि हमें अचानक से प्लैन बना है हमारा जाने का तो जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी कोशिश करना भैया ओके ओके थैंक यू भैया